मुझे फ़िल्में देखना बहुत अच्छा लगता है जैसे कि बॉलीवुड और टॉलीवुड और साउथ साइड की फ़िल्में उनमें से जैसे मुझसे शादी करोगी और के जी एफ़ फ़िलिम मुझे बहुत ही शानदार लगी पुष्पा पुष्पा टू और के जी एफ़ टू और के जी एफ़ में जो रॉकी भाई ने जो कैरेक्टर निभाया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उतना ही नहीं मैंने उसके जैसी ड्रेसें भी बनवाई हैं लेकिन कोशिश की थी लेकिन नहीं बनी और उसके जैसी बाइक भी मोडीफिकेसन भी करवाई थी मैंने कि मुझे उसकी बाइक और उसकी ऐक्टिंग उसके कपड़े मुझे बहुत ही शानदार लगे उसके बाद जैसे उसका वो जो डायलॉग देता है वो एक नंबर लगता है पुष्पा में मुझे उसका चलने का इश्टाइल उसका बोलने का इस्टाइल में उसने एक डायलॉग दिया था मैं झुकेगा नहीं साला मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो बहुत पसंद आया मैंने बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं मुससे शादी करोगी में अपने उन जो सलमान खान ने और अक्षय कुमार ने जो फ़िलिम बनाई थी उसमें दोनों दोस्त थे तो वो अपने दोस्त के क्या है मजे लेता है तो उसमें मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी अपने दोस्त को परेशान करता रहता है मुझे वो बहुत अच्छा लगा तो उस वजह से मैं सोचता हूँ मेरा दोस्त भी ऐसा करे हम दोनों कभी कभार वीडियो बनाते हैं तो उन जैसा बनाने के लिए सोचते हैं और हाँ एक होती है भूतों की मूवी डायना डायना हाउस मुझे वो अच्छी लगी उसमें एक एक जो उसने एक लड़के ने किरदार निभाया था वो उसके गले में लॉकेट था मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा उसका किरदार और बॉलीवुड में बहुत सारी मूवियाँ हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं सनम तेरी कसम टॉलीवुड की भी साउथ की भी और बेजुबां इश्क उसके बेजुबां इश्क के मुझे हीरो के ड्रेसिंग वगैरह बहुत अच्छे लगे उसकी ड्रेसिंग वगैरह मैंने ट्राई भी की हैं मैंने ऑनलाइन मंगाई भी हैं मुझे बहुत अच्छे लगे उसके ड्रेसिंग वगैरह और एक वक्त आपका ये